میری والدین لاتے ہیں جانور تو جیسے اچھے نچلے کے جانور لاتے ہیں اور جیسے گائے بکری بھینس بیل جو بھی لاتے ہیں تو اچھے لاتے ہیں اور اس کا کیال رکھنا پڑتا ہے اچھے سے کیال رکھتے ہیں گاؤں میں بھی بہت سارے لاتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں کچھ بھی پالتے ہیں جیسے گائے بکری بھینس بیل جو بھی پالتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اور اچھے سے کیال رکھتے ہیں اس کا اور اچھے نسلے کے لانے چاہیے نہیں تو اگر بیمار لائیں گے تو پھر نقصان ہو جاتے ہیں اور اچھے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے نسل کا لائیں اور اچھے نسلے کا لانے سے اچھا ہی ہوتا ہے جیسے گائے بھی پالتے ہیں تو اچھے ہی نچل کا پالتے ہیں